झूनागढ़ में हितां जे रोडन ते मां ॻाल्हायण चाहींदुमि हितां जा रोड ॾाढा ई ख़राब आहिनि जीअं सरकार तुर बिल्कुल बि ध्यानु ॾिए नथी जिते रोड ना ठहनि मसि तव्हां वरी वापसि किन था थी वञनि जो सभु बिल्डिंगूं झूनो झूनो थी वियूं आहिनि कुझ बि नओ आहे न विकासु ॾाढो पुठियां आहे मां चवंदुमि सरकार खे झूनागढ़ जे अॻियां थोरो ध्यान सां ॾियणु खपेसि थोरो रोडनि ते ध्यानु ॾियणु खपे ओर छाथो थिए त हिते जेकी सरकार नयूं नयूं योजनाऊं कढे थी पर तव्हांजे नंढे वॾे माण्हुनि ताईं उहे योजनाऊं पहुचनि ई नथियूं छोकी जेके बि हुननि जूं सम्सयाऊं हितां जे मुखियुनि सां ॻाल्हायो उहे सोल्व करे था छॾनि पर जेके नेता आहिनि हुननि ताईं असांजी जेका तकलीफ़ूं आहिनि उहे पोहचनि नथियूं रोड त हेॾा ख़राब आहिनि जिते किन पयो आहे न सफ़ाईअ ते ध्यान था ॾियनि न रोडनि ते ध्यान था ॾेअनि न इहो नंॾे वॾे ॻाल्हियुनि ते असांजे ध्यान था ॾियनि त मां ब सरकार खां वेनिती कंदमि त थोरो जूनागढ़ जे माण्हूनि ते ध्यानु ॾियनि रोडनि ते ध्यानु ॾियनि सफ़ाईअ ते ध्यान ॾेअनि ओर हितां जे विकास खे थोरो अॻियां खणी अचनि था असांजे ॿारनि जो भविष्य बि सुठो थिए ओर असांजो बि भविष्य बि सुठो थिए केर बि इहो नंढो शहरु छॾे वञण जे लाइ मजबूर न थिए सरकार खे हिते ध्यानु ॾियण जी ॾाढी ज़रूरत आहे